संनाय खावनाय समाव एल पि जि बाहायनायनिफ्राय जोङो गोबां सांग्रां थानो गोनां जायो एखम्बा जों मिथिस्लाबै लिक जानानैबो थायो आरो एखम्बा संनाय समाव बोरैबा लिक जाफ्लांबायोब्ला गेस बन्द' खालामग्रा एजेनसिखौ लेंहरनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो एल पि जि बाहायनायनिफ्राय गोबां गोजानाव थानो गोनां जायो आरो गाव गावखौनो रैखाथि लानांगौ जायो मानो होनोब्ला बेखौ बाहायनायफोराव मिथिस्लाबा एखम्बा बबे समाव मा जानानै थायो आरो संनाय खावनाय समफोराव मा जाब्रबगोन जों मिथिस्लाबै बेनिखायनो जोङो बयबो आरो गाव गावबो नख'रनि मानसि फोराबो बयबो साबधान थानांगौ जायो बेबायदिनो माबाफोर मिथिस्लाबै जायोब्ला जोङो अफिसफोराव थाब फन हरनांगौ जायो आरो दै सारग्रा फोरखौबो लेंहरनांगौ जायो बेबायदिनो गोबां गाव गावखौ गेस सिलेन्डार बाहायनायनिफ्राय रैखाथि लानांगौ जायो आरो साबधान लानांगौ जायो गोजोन्थों